नारजि ओंख्रि नारजि ओंख्रिखौ आङो सोमनानै दोनग्रोयो दसे गोबावनो सोमनानै दोननायनि उनाव सिफ्ले सिफ्ले सुबाय सुखांनायनि उनाव खारै होनानै दै एसे होनानै ओमफाय खारै होनानै गोदौहोबाय थांबायआरो एरबायथाबाय गोदौहोबाय थांबाय ओमफ्राइ मालाय गोबाव एरबायथाबानो नारजिआ एसे गेफे गेफे जायोबाथाय दै होनानै होदो दै होनानै होबानो ओमफाय गोबाव गोदौहोखांनायनि उनाव सागं सादो सागं साबाथाय गेब्लेनाय सागं साबाथाय गेब्लेबाय गेब्लेबाथाय अमाफोरजों संनोबाथाय अमाफोरखौ एवबाय अमाखौ एवनानै नारजिखौ अमा एवनायाव लुसनबाय ओमफ्राय जाबाय आरो बिदिनो मोजांबो जाबाय ओमफ्राय अनला ओंख्रैफोराबोथ' बेदिनो जाहैबाय बर'नि ओंख्रै नारजि ओंख्रि अनला ओंख्रि अनला ओंख्रिआबो बिदिनो बेदरखौ एवबाय दै होबाय दै होनानै ग्लाब ग्लाब गोदौबाथाय अनलाखौ उरनानै होबाय सागंजों ओमफ्राइ गोदौहोबाय मोनबाय जोगोनार मैगं फोराबो बिदिनो खुमब्रा मैगं फोराबो खुमब्राफोराबो हांसोफोरजोंबो जाजायो दाउफोरजोंबो जाजायो

जोगोनार आरो ना जोगोनारजों जाजायो दाउजोंबो जाजायो अमा जोंबो जाजायो जि गोथाव जायो जोगोनार मैगंआबो ना दाउ थाबाथ' जोंनाथ' ना बेदर जाग्रानालाय ना बेदर थाबानो मैगंआ गोथाव जायो ना बेदरजों संनानै जाबानो नारजि